गिबि गिबियावनो आङो आंनि सिनायथिखौ होनो लुबैयो आं प्रनब बसुमतारि आं खोला खासिबारि गामियाव जोनोम मोनदों मोनसे ब्रह्म न'खराव जोनोम मोननायनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि आफा आबौमोनहानो ब्रह्म धोरोमजोंनो सोलिबोनाय मानसि थिख आं जोनोम जानाय ब्रह्म न'खराव जोनोम जानाय हिसाबै आं ब्रह्म धोरोमखौनो फालिबोयो ब्रह्मजोंनो आं देरबोदों दिनैसिम ब्रह्मयारि जानानैनो दङ आं ब्रह्मजों गोबां ब्रह्मनि नेमखान्थिफोरखौबो फालिबोबाय आं जोनोम जानायजों लोगोसे ब्रह्मनि नियमै जों जैग' होयो हम जैग' होनो हम जैग' जों खोनाबोदोंमोन आवाथि सावो आवाथि सावनाय सावनाय सोदोबखौ लानानै जों एसे गारजि मोनसे गोसोआव बेरखांनाय हिसाबैलाय ब्रह्म धोरोमारि गौथुमा बेखौ ब्रह्मखौ आवाथि सावनाय होननायखौ जोङो दिनैनि दिनाव हम जैग' हम जैग' होनाय होननानै बुंबाय दिनै ब्रह्म धोरोमारि जों कालिचरन ब्रह्मखौ जोंनि जायगायाव लाबोदों होननानै जों फोथायो कालिचरन ब्रह्म बाबायानो जोंनो धोरोमारि ब्रह्म फोरखौ फोसाबदों फोसावफैदों थिग बैनि फोसावफैनायाव जोंनि आबौ आबैमोनहाबो गोहोम गोलैयो आबौ आबैनावबो गोहोम गोलैदों दिनै गोहोम गोलैनायनि लामायैनो जोंनि आफायाबो आइ आफायाबो बे धोरोमारिजोंनो दिनै बोरायबाय बुरैबाय थैनायनि सम जाफैबाय जोंनो बेबायदि धोरोमनि गोबां गियान होनो रोङाखै जोंनि आइ आफाया जों ओरैनो समजों जों फुरनिमा अमा बैसाफोराव जैग' होनांगौ होननायलाय जों जैग'थालिआव थानसालिआव जों थाङो लोगोसे बोसोरारि बोसोरारि जथुमा ब्रह्म धोरोम कमिटिनि जथुमा बेफोरबायदियावबो जों मालाबा मालाबा बोसोरफोराव जों बाहागो लाहैनो हायो एबा आं दिनै

समसिम लाहैनो हायाब्लाबो गेजेर गेजेर समजों मिलायोब्ला आङो बाहागो लाहैयो बिखायनो आं एसेबां मोजाङै बुंनो रोङाब्लाबो एबा जारिमानारि जाथाय दं होननानै माने आं साना जों ब्रह्म आं बेखौल' जारिमिनफोराव एसे एबा गुबुन बिजाबफोराव जारिमिन बिजाबफ्राव माब्लाबा गुबुन बिजाबफोराव आं मोननो हादों जों बर' हारि हिसाबै होनदों ब्रह्म धोरोमाबो बर' हारि फोसाबनायाव गोबां गोहोम गोलैदों मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां गुलायगुजाय जानानै फैबायमोन मोनसे समाव नाथाय ब्रह्म धोरोम फोसाबनाय कालिचरन बाबाया ब्रह्म धोरोम लानानै फैनायजों जों जोंनि बर' हारिखौ एसेब्लाबो खौसेथियाव जों लाखिनानै दोननो हादों होननानै आं मोनथिनो मोनदों लेखा बिजाब फरायनानै गुबुन गोरों गोरा गाहाय गोरों गोराफोरनि खोथा बुंनायजों बेखायनो आंहा दिनै ब्रह्म धोरोम फालिनायाव जेबो अजद गैया आं आइ आफानि आफानिफ्राय मोनबोनाय एबा आं ब्रह्मयारि न'खराव जोनोम जानायलाय दिनैबो आंबो ब्रह्म जानानै दं आरो आंबो आवाथि सावनायखौ एबा जैग' होनायखौ आं जोबोद गोजोननायसो मोनो मोनसे जों जोंनि धोरोमा दिनै मालायखौ मुगैनाय धोरोम नङा जोंबो दे बे बुहुमाव सासे मानसि बै मानसिजों जों अनलायनानै बयजोंबो जोंल' नङा गुबुनफोरजोंबो जों अनलायनानै थानांगौ आरो जोंनि बे आबहावा परिबेस बेखौबो जोङो मोजां खालामनांगौ गोबां गियान जों मोननो हायो जोंनि मन्त्रफोरावबो बेफोरो लोब्बा थाफानाय दङ नाथाय मोनसेल' आंनि गोसोआव सोंलु आं दुखु नांना नांथावफैयो दिनैसिमबो जोंनि गोबां बोसोर जालांबाय ब्रह्म धोरोमा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साग्लोबनानै थानाय एबा फालिबोनाया नाथाय मोनसे बुस्थु आखुखौल' आं गाज्रि मोननानै दङ गोबां मन्त्रफोरखौ जों दिनैसिमबो संस्कृत रावनि बुङो बै संस्कृत रावनि मन्त्रफोरखौ जों दिनैबो बर'फोराव दानस्लायनाय जायाखै बेखायनो आं मोनसे दुखु नाङो दिनै जों बर' जानानै मन्त्रफोरखौ गोबां मन्त्रफोरखौ जों बर' आव बुंबाय नाथाय खिन्थु गोबाङानो दंबावो दासिमबो बै मन्त्रफोरखौ मानो दिनैसिमबो संस्कृतनिफ्राय बर'आव सोलायनाय जायाखै बेबा मा कारन मा रिजोन दङ आङो किसुमान मालाबा सेमिनार जानायफोराव आं नुजाथिनो हायाखै जायनि कारनाव आं बेफोरखौ सोंलु लाबोनो बेफोरनि खोथाखौ सोंलु लाबोनो हायाखै अब्लाबो धोरोम फालिनायाव आं दिनै संस्कृत रावै मन्त्र फरायनांदों होननानै आं गेजेन जानानै थायाखै बिदिनो एखमब्ला ब्रह्मआरिफोरा गुबुन ब्रह्मआरिफोरा फालिबोदों आंबो थिख बेबायदि नेमखान्थिजोंनो सोलिनानै दङ जों सामफ्रामबो सिखारनानै खामानियाव ओंखारलांनायनि सिगां जों ब्रह्मआरिफोरा न'आवनो हम जैग'होनाय होयो हम जैग' होनानै ओंखारोब्ला जों गावनि गोसोखौ ओरैबायदि मोनसे बिसास लाबोनो हायो आंनि गोसोआ दिनै साफा आंनि खामानि आं जि खामानिआव मावनो थांदों बे खामानिफोरखौ मोनसे गोजोननाय लाबोगोन होननानै जों आसा खालामलांनो हायो जोंनि गोसोआ साफा जालांनाय लोगो लोगो जोंनि खामानिआबो साफा जाहैगोन होननाय मोनसे बिसास थायो आं बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै आं सासे ब्रह्मआरि जानानै जेब्लाबो बाहेराव थांनो गोनांब्ला आं न'आवनो फुंनि समावनो सान ओंखारनायजों लोगोसे दुगैस्रां लोबस्रां आं न'आवनो गासैबो न'खरनि मानसिफोरखौ लाफानानै मोजाङै मोजां हम जैग' होनानै जों गावबागाव खामानिआव ओंखारलाङो

जोबनायाव बेखौनो बुंनो लुबैयो बयबो दिनै बे नियमखौ जोंनि ब्रह्म धोरोम फरायसुला कमिटिआबो बेखौनो खावलायदों जोङो साफ्रामबो गावबागाव न'आव अखल फुरनिमा अमाबैसायावल' नङा सामफ्रोमबो दिनाव जोङो न'आवनो हम जैग' होनानै जोङो बाहेराव खामानि मावनो ओंखारलांनो हायोब्ला बेयो जोंनि थाखै मोजां एबा गुबुननि थाखैबो जोबोद मोजां होननानै जों सानो एबा जोंनि कमिटिआ बुङो मानो होनोब्ला जोंनि हम जैग' होनायाव जों गोबां मुवाफोरजों अर सावनाय जायो अर सावनायाव जों गोबां मोजां मोजां बुस्थु होनानै मोजां मोजां आयजें होनायजों लोगोसे बे आयजेंफोरा जोंनि आबहावाफोरखौ मोजां खालामो होननानै बुंदों बेखायनो आं सानो साइन्टिफिकेलिबो जोङो फोथायनायल' नङा जों हम जैग' होनानै जोंनि बे एनभाइरमेन्ट जोंनि आबहावाखौ साफा गोजोन लाखिनाया जोंनि खामानि जोंनि दायथ' बेखायनो हम जैग' होनानै आबहावाखौ जुदि मोजां लाखिनो हायोब्ला निस्सय आंबो बुंगोन दिनै साफ्रोमबो जों ब्रह्मआरिआल' नङा ब्रह्मआरिनि अनगायैबो गुबुन मानसिफोरखौबो जों बेबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय जों लामा दिन्थिलांनो हायोब्ला आरोबाव जोंनि बे बुहुमा साबसिन जागोन होनना आं सानो बेखिनिखौ खावलायनानै दिनैनि बे आं फालिबोनाय ब्रह्म धोरोमनि खोथाखौ लानानै बुंनायनि बिबुंथिआ एसेनोसै आं बेयावनो दोनथ'बाय दोनथ'नाय जाबाय एसेनोसै गोजोन थोंसै